ایک ہزار ایک سو بیس تین ہزار تین سو پندرہ پانچ ہزار پانچ سو پچاس سات ہزار دو سو چالیس تین ہزار تین سو پینتس